आमच्या जिल्ल्यांतली कांय पुजा सुवाती म्हळ्यार एक पैंगीणचें बेताळाच्या देवळा कडली तोक्याची जात्रा आनी गड्यांची जात्रा तशेंच आदर्शग्राम आमोणें हांगा चलिल्लो मोठो लोकोत्सव आनी मल्लिकार्जून देवळा कडेन जाता ती तीन वर्सांतल्यान एक फावट शिशारान्नीची जात्रा हें खूब पयलीं सावन परंपरेन चलत आयिल्लें आसा आनी हें पळोवपाक आख्ख्या गोंय भरल्यान लोक हांगा मोठ्या उमेदीन जमतात आनी हे सण हे उत्सव साजरे करतात